मां सिलाई कंदी आहियां हिकु ॾींहुं मुंहिंजी साहेड़ीअ मूंखे शादीअ ते वञिणो हुअसि त मूंखां हिकिड़ो वॻो सुबराईं पर हुन जे माप में मुंहिंजो माप कयां पई त नंढो थी वियो त मां उन जी सलवार मां थोरो कपिड़ो खणी करे सुठे नमूने सां लॻायो त मस्तु ड्रैस कुर्तीअ जी थी वई ऐं ॾिसण सां बि सुठी पई लॻे अने उहो मूंखे ख़ुशि थी करे सिलाई वधीक ॾिनई अने ॿी हिकु ॿियो मां हिकिड़ो ड्रैस कटिंग कयां पई त मूंखां गलो थोरो वॾो थी वियो त मां उन ते लेस जो कमु करे लॻायो त हुन जी बि सिलाई सुठी थी वई अने उन साहेड़ीअ बि मूंखे सिलाईअ खां वधीक पैसा ॾिनईं त हाणे मां ध्यानु रखंदमि की अहिड़ी भुल हाणे मूंखां ॿिए दफ़े न थिए अने कमु बि सुठो थिए